हमसब तऽ मिथिलांचल क्षेत्र से बिलोंग करै छियै मैथिली तऽ हमरा नीक मातृए भाषा छी मिथिला भाषा हमेशा मिथिलाञ्चलके एरिया नेपालके कुछ भाग जैसे जन अपने के जनकपुर साइडमे बोलल जाइ छै मिथिलाञ्चल भाषा बहुत ही मधुर होइ छै ई अष्टम सूचीके भाषामे आ गेल छै मिथिलाञ्चल भाषा बिहारके मिथिला के एरिया छै दरभंगा हो गेल मधुबनी भऽ गेलै सीतामढ़ी हो गेलै समस्तीपुर के कुछ एरिया बेगूसराय के कुछ एरिया मे अपनेके मिथिला भाषा के प्रचलित जादा छै दरभंगा आ मधुबनी मे एकर बहुत जादा मीठापन छै सीतामढ़ी मे भी मीठापन छै लेकिन दरभंगा मधुबनीके अपेक्षा वहाँ पर कम मीठापन छै जेकरा ई भाषाके विकासके लेल सरकारके विशेष ध्यान देबेके चाहिए चूँकि ई बहुत मधुर भाषा छै एहि भाषाके विकास करय के लेल सरकारके इसकुलमे शिक्षा के प्रति ध्यान देनाइ जरूरी छै एकर अलग एहि भाषाके लेल शिक्षकके बहाली होनाइ बहुत ही आवश्यक अछि एहि भाषा के अष्टम वर्ग मे देनाइ अष्टम अष्टम सूची मे भेलाके बाद भी जोन रूप से विकास होइ के चाहिए ओहि रूप से विकास ना हो पा रहल छै एहि चलते हम सब एहिके लेल थोड़ा चिंतित रहै छियै ई भाषा अपनेके नेपालके नेपालके जे मिथिलाञ्चल के जनकपुर एरिया छै ओहि एरियामे बहुत ही प्रचलित छै ई भाषा के विकास करै मे हमरा सबके योगदान देबे के चाही